भारत का भोजन एक अनेकता से भरा हुआ है और विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के व्यंजन और मसाले इस्तेमाल होते हैं यहाँ कुछ लोकप्रिय भोजन और मसाले दिए हैं जैसे रोटी चावल सब्ज़ियाँ समोसा छोले भटूरे पनीर टिक्का मसाले में हल्दी ज़ीरा हींग आदि प्रमुख हैं